नमस्कार बाजू हँ हँ हँ गाबैत छी हम हँ जैसे छठिमे शारदा सिन्हाके मैथिली गीत ज्यादातर पसन्द करैत छै छठिमे मैथिली बाजल मैथिलीमे गाओल बहुत ज्यादा नीक

हँ होइत छै हँ गाबैत छी मैथिलीमे से शादी विवाहके गीतसभ बनि गेल फेर जनउके बनि गेल फेर दुर्गापूजाके छठिके छठिसभके बहुत अइसन किछु होइत छै जे हर काजेमे तऽ मैथिली लागैत छै मैथिलीके गाना मैथिलीके गीत गाओल द्विरागमन भेल ओहोमे

हँ होइत छै होइत छै

हँ हँ हँ हँ बहुत सुनैत छी हम गाबैत भी छी पूजापर शादी ब्याह हँ

सभ छै अहाँकेँ हम सिखा देब शायद अहूँ किछु बताबू अपना हिन्दीके गानाके बारेमे अहाँके केहन की छै से बताबू हँ हँ हँ सही बात छै

ठीक छै ठीक छै अहाँ आबू मिलू सभ हो जेतै ठीक छै ठीक छै